हांव धांवेच्या इतिहास पूस्तकाचेर उलोवंक सोदतां इतिहास आमकां खूबश्यो गजाली सांगुन वयता इतिबास आमकां विसरुंक दिना की आमच्या पुर्वजांनी कशें कश्ट काडल्या हो फ्रिडम आनी डेमोक्रेसी आमकां मेळूंक दिवपाक जर तो इतिहास सारक्या तरेन शियकलो गेलो जाल्यार फुडलीं पिळगीं आपल्या देशाचो रिस्पेक्ट करतली आनी आपल्या देशाक फुडें कशें व्हरचें तें याद दवरतली तेंच बरोबर भायल्यान जे वेस्टन इनफ्लुअन्स आमचेर जाता किंवा थोडे जे टेररीस्ट राज्य जे आसा तांचो इनफ्लूयन्स जो आमचेर जाता तो जांवचोना जर प्रत्येक भुरग्याक आपलो इतिहास खबर आसा धावेच्या इतिहास पुस्तकाचेर उलोवपाक गेल्यार तातुंत खुबसो इतिहास चूकिचो आसा खुबश्यां फ्रिडम फ्रिडम फायटरांच्या स्वातंत्र सैनिकांच्या फोटवान सकयल भलतींच नांवां आसा तेंच बरोबर तितून फक्त एकूच भारतीय इतिहास सांगपी चेप्टर आसा बाकीचे सगळें फ्रेंच रेवल्यूशन जर्मन रेवल्यूशन रशियाचे रेवल्यूशन आसा ते जाणून घेवन आमकां कितें करपाचे आसा तांच्या बद्दल आमी चड रिस्पेक्ट मनान धरता आनी त्याच खातीर तो इनफेरीयोरीटी कॉप्लेक्स आमच्या भुरग्यांमदी दिसून येता आमकां आमच्या देशाचो आयज अभिमान दिसनां कारण आमी आमच्या देशाक नुकळोच केन्ना आमी आमच्या देशा बद्दल शिकोकूच ना ज्या फ्रिडम फायटरां बद्दल आमकां सांगले गेलां तें फ्रिडम फायटर कमी आनी पोलिटीशन्स चड आशिल्ले जे लोक खरेंच आपलें आपली बली दिवन आपल्या रक्तान आमचो इितिहास बरोवन गेलां तांकां आयज आमी विसरुन गेलां तांची नांवां सुद्दां खंयच्या भुरग्याक खबर ना तांच्यानी जे कश्ट काडल्या ताच्या बद्दल लोकांक कसलींच जाणीव ना आनी ताचे मुख्य कारण म्हणजे सिलेबस कारण भुरगीं पुस्तकाचेर चड अवलबूंन आसतां ती भायलें वाचन करना आनी तेंच खातीर तो सिलेबस तरी भुरग्यांक खरोच ज्ञान दिवपी आसपी खरो इतिहास सांगपी आसपी आनी देशा बद्दल खूब अभिमान तांच्या मनान तयार करपी आसचो अशें म्हाका दिसतां